आं बिफां गायनायाव हा गोसोम हा गोसोमखौ बांसिन बाहायो माने गामिफोराव मा जायो हा गोसोमखौ हासार गोनां हा होननानै जों बुंनानै लायो दा बेवहाय बिफां गायोबा जोङो थैनाय गोबोरखि सेवनाय गोबोरखिखौ जोङो नेसारेल मोनसे माबा हिसाबै जोङो गोबोरखिखौनो बाहायो गामिफ्राव फ्राय जोङो सरखारनि हासार बा इउरिया बेफोरखौ जों बाहायनाय जाया गोबोरखि हासारखौनो जों बाहायनाय जायो